औ सार ओह नोंथांखौ ओह जोङो नैबे जोंनि सालबारि डिस्ट्रिक बिसानि मोनसे गेट टुकेदार ओह मिटिं दं बेवहाय सारखौ जोङो एंकर हिसाबै लिंनो नागिरदोंमोन सारआ टाइम होनो हागोन ना हाया बायदिबा ओह जोंना प्रग्रामा ओह थारटिवान डिसेम्बर ओह ओरैनोथ' सार जोंना प्रग्रामा ओह न'थानिफ्राय ओम बेलासिनि ओह दुथासिम जागोन

उम उम उम

उम उम औ उम होमबा सार आं बिखौ जोंनि जेखिनि ओह कमिटि दं बेजों सावरायनानै सारनो उम दा दुइ घन्टासो बा थिन घन्टासोनि उनाव खेबसे जनायहरफिनसिगोन सारनो होनबा ओह सार प्रग्रामाथ' जोंना ओरैनो ओह गोजान गोजान जेनेबा डिस्ट्रिक लेभेलनिफ्राय आलासिफोर फैगोन ओह माबानि जोंनि बिसा चेन्ट्रेलनिफ्राय बेवहाय ओह आ जिखिनि औ कालसार प्रग्राम जागोन आर्टिसफोर फैगोन एकटर एकट्रिसफोर बिसोरबो जेनेबा फारफर्म खालामगोन बेयाव सारा ओह बे प्रग्रामखौ सालायनांगौ आरो

औ मोजाङानो जागोन सार उम उम

ओं ओं औ सारा एसे खम खालामनो नाजाबानो जाबाय आमफ्राय आङो दिनै दा कमिटिनि ओह आफादगिरि नेहाथारिजों रायलायनानै सारनो खेबसे जनायफिननोसै आङो औ दे सार वेलकाम